आंनि फिउचार नि एबा केरियार नि सायाव आं ओरैबायदि खामानि मावो जेनेबा आं गासैबोआनो साख्रि मोनजोबा मावनो बिथांखि मोनजोबा बिदिखायनो गावबा गावनि आखाइ हाबा मावनानै लानाया मोजां आरो बेफोर आखाइ हाबाफोरा जेरै सि दानाय बिदिनो मोनसे मोनसे बिजनेस दखान बायदि जेनेबा बेफोरखौ आं मोजाङै आंनि मोजाङै मावो आंनि फिउचार नि बेफोर केरियार फोरा जेनेबा माखासे खामानि इसे थाबनो मोननाय जेनेबा खाथिसिनाव मावनो हानाय गोरलैयैनो मावसिननो हानाय एसे थाबैनो बिदिनो बिजनेस हिसाबै लायोबा दखान एबा दखना दखान बिदिनो साहा दखान बेफोरबायदि आरो आरो बेफोरनि अनगायैबो आखाइनि हाबा गाव रोंनाय सि दानाय बिदिनो बायदिसिना दर्जि बेफोरनि बेफोरनो आरो आरो बेफोरनि अनगायैबो न'आव दाउ अमा फिसिनानै जिउ खुंनाय फिउचार खौ जेनेबा गोजौसिनाव लांनो हागोनखौ सानबाय आरो बिदिनो बेनो दा आंनि टार्गेट आ